हाँ हम अपने मातृभाषा हिन्दी से बहुत से बहुत प्रकार के किताबों को पढ़ा है जैसे इंग्लिस हुआ गणित हुआ संस्कृत हुआ विज्ञान हुआ समाजिक विज्ञान हुआ इतिहास हुआ भूगोल हुआ नागरिक शास्त्र हुआ तमाम प्रकार के सब सब पुस्तकों का मुझे ज्ञान है हर पुस्तकें हमें समझ में आती है क्योंकि हम हर पुस्तकों को अच्छे से समझते हैं उसे पढ़ते हैं जो गणित हुआ उसका सवाल भी लगा लेते हैं और संस्कृत हुआ उसमें अनुवाद हुआ ट्रांसलेट करने के लिए वो हम कर लेते हैं और ए इतिहास हुए पुराने ज़माने का जो इतिहास है वो सब हमें अच्छे तरह से समझ में आता है और समाजिक विज्ञान हुआ यहाँ युद्ध हुआ वहाँ युद्ध हुआ यहाँ हुआ वहाँ हुआ सब कुछ मुझे आता है और

विज्ञान हुआ वो भी आती है विज्ञान में तीन प्रकार के जो होती है रसायन विज्ञान जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान सब आता है और पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है अच्छे से वो भाषाएँ भी समझ में आती है वो किताब भी समझ में आती है ताकि हम लोग पढ़ लेते हैं हम बचपन से यही हम पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखते थे पढ़ाई भी अच्छी तरह के तरीके से किया हूँ हिन्दी भाषा हमारी बचपन से ही भाषा बहुत प्रिय है बहुत सराहनीय है और रुचि भी इच्छाएँ भी हमारी बहुत लगती है ताकि हिन्दी के साथ साथ सब भाषाओं का भी हम अच्छी तरह से समझते हैं और उसका अपने जीवन में इस्तेमाल भी करता हूँ पढ़ाई लिखाई के मामले में हम पढ़ते लिखते हैं और इन सब सब भाषाओं को गणित हुआ गणित में तीन प्रकार के अंक गणित बीज गणित रेखा गणित सब कुछ जानता हूँ और उसकी जो भाषाएँ है जो उसमें लिखा रहता है हमें आसानी से आता है पढ़ाई लिखाई में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है समझ में जो बुकें की भाषाएँ हैं जो बुक कह रही है उसे हम समझते हैं अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि हमें समझने में उस किताब की भाषाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है उस किताब के भाषाएँ को हिन्दी के अतिरिक्त जो भी लिखा रहता है वो हम पढ़ लेते हैं आसानी से पढ़ लेते हैं उस भाषाओं को हमें पढ़ने के लिए लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हिन्दी तो मातृभाषा है संज्ञा दी गई है और उस भाषा को अच्छे तरीके से जानता हूँ लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य है अन्य पुस्तकें हैं वो भी अच्छे से हम जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं होती है हाँ हिन्दी तो बहुत ही अपने जीवन में उसका तो महत्वपूर्ण बहुत ही माना जाता है और हर चीज़ ये आदमी का बहुत ये आदमी का मानसिकता होता है कि हम हर पुस्तकों की भाषाओं को अच्छे तरह के से जानें और हर पुस्तकें का ज्ञान लें ताकि ज्ञान बहुत ही अति महत्वपूर्ण माना जाता है बगैर ज्ञान के बिना इस ज़िन्दगी में इस दुनिया में कुछ नहीं है हिन्दी के अलावा हर पुस्तकों का जानकारी है हर पुस्तकों का भाषाओं भाषाएँ भी हमें समझ में आती है ताकि ये कोई नहीं है बात कि हिन्दी ही समझ में आएगी